हँ हँ की लेबहो लिट्टी आरो किछु दी ठण्डा पानी हँ लिट्टी छै दश रूपा हँ एक पीस जादा नैहि छै तऽ ओकरो जादा आदमी लै छथिन तऽ बारह रूपा हमे तऽ दशे रूपामे दै छियै गऽ की सब ठीके पॉंच रुपएमे दै छै बजारमे ने दै छै बाजारमे ने दै छै स्पेशल पाँच रूपा मिलै छै आँय नहि अलग नहि होइ छै एके होइ छै लेकिन एजुका काम अलग होइ छै ने बाजारमे आ ओना एजुका दाममे अंतर छै ने हँ चटनी देबै ने हँ

सुआद सुआद अच्छा अच्छा बनबै छी ताजा बनबै छी हमे ओ दू तीन दिन बला नहि बनबै छियै हँ हँ प पानियो पानि चाही तऽ पानि एकदम ठण्डा मिलतै फिरिज बला हँ हँ नहि नहि की चाही तोरा मैंगो छै मैंगोके दाम छै अभी पैतालीस रूपा पॉँच रूपामे रेलवे स्टेशन पर लोग लेबे करै छै बाजारमे मिलै छै चालिस रूपा लेकिन एहिजा मिलै छै पैंतालिस रूपा

एसप्राइट असप्राइटो वएह दाम छिकै पौने लीटर बला हँ सात सए पचास एम एल कऽ होइ छै हँ तऽ एगो कम बाला छै पचीस रूपा बला छै छोटका हँ ठीक छै तऽ कए पीस चाही दू पीस अच्छा कोनो असप्राइट चाही कि कोकोकोला चाही कोकोकला अच्छा ठी